सर क्या मेरी बात प्रॉपर्टी डीलर राजन जी से हो रही है सर मुझे सोनभद्र में एक प्रॉपर्टी ख़रीदनी हैं क्या आप के जानकारी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे मैं अभी ख़रीद सकती हूँ अच्छा तो आप मुझे बता दीजिए कि अभी आप के पास कितनी मतलब नज़र में है ऐसी जगह जिन्हें मैं ले पाऊँ मुझे गाँव वाले एरिया में ज़मीन चाहिए और जहाँ पर पॉल्यूशन कम से कम हो नहीं मतलब पूरी तरीक़े से गाँव ना हो मतलब चालू एरिया ही हो लेकिन बहुत ज़्यादा सिटी एरिया नहीं चाहिए नाॅर्मल गाँव वाले एरिया ही चाहिए अच्छा हाँ बिल्कुल मैं इस में इंटरेस्टेड हूँ

ठीक है तो मैं कब आ सकती हूँ उस जगह पर उस प्रॉपर्टी को देखने ओके तो इस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं चार्जेस भी दे सकती हूँ और आप का अपॉइंटमेंट भी ले सकती हूँ लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए की अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे क्या प्रोसीज़र कंप्लीट करना होगा ठीक है तो कब का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है आप मुझे ये बता दीजिएगा इसके अलावा आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कितना चार्ज देना होगा आप को इस अपॉइंटमेंट के लिए

अच्छा ठीक है तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मुझे कब का अपॉइंटमेंट मिला है फिर मैं उस दिन आप के यहाँ आ जाऊँगी ठीक है इसके अलावा मुझे कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स भी लाने होंगे अच्छा वैसे वो प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है अच्छा ठीक है जी थैंक यू सर